म्हाका वर्स जाल्ल्या उपरानूच चित्रां काडपाक किंवां ह्या कला क्षेत्रेन क्षेत्रांत खूब खूब उमेद जी आसता ती प्रकट जाली

शाळेंत पावतकूच जो एक लॅक्चर आसलेलो तेच्या खातीर हांव खूब प्रतिसाद जे दोळ्यान तेल घालून हांव ताची वाट पळयतालें धाकटें आसतना धाकटें आसतनात म्हाज्या घरांतल्यानी म्हाका हे ड्रॉइंग काडपाक चित्रकलान म्हाका खूब प्रतिसाद दिलो तशेंच रंगांनी जे बुकां येता तेतून सुद्दा तें कलरींग करपाक सुद्दा म्हाका खूब आवडटालें फेवरेट आर्टिस्ट म्हणपाक गेल्यार ऑनलायन ज्यो सोशल मिडियाचेर खूबशारो जे लोकां आसात ती आपली कला दुसऱ्या दुसऱ्या जे हँन्डीक्राफ्ट्स हेितून आहात ती दाखयतात ती म्हाका पळोवपाक खूब आवडटा